जोङो दिनै बोराइ बुरै थानाय समाव बुरैया ओरैबादि सङोमोन जोङो बुरैया जौबो संनानै मावनानै फानो फाननानै जों बेजोंनो खरस जायोमोन जानाया ओमफ्राय जोङो हाथाय बाजाराव थाङो हाथाय बाजाराव थांनानै जोङो बेदर फवासेखौ जोङो बोराइ बुरै सानैजों जोङो बोथिनै खालामनानै जायोमोन जानायनि अबस्थायाव जोङो दा जोङो बिबायदिनो बांसिनानो दा मैगं थाइगङाबो बहुत मुलि होनाय मा होनाय बा बिलाथि बेबो मुलि होनाय फानथावफोरा फानथाव बिलाथियाथ' मुलि होनाय आरो ओमफ्राय खबि खबि बान्दा खबि बेफोरबो गासैबो इन्दास्ट्रिनि मुलि होनाय गोजा दा बेखौ जायै जायैनो मानसिफ्रा बहुत रोखोम बेराम आजारा सोमजिनो हमदों दा ओंखायनो जों बांसिन जोङो जायोब्ला आलुखौ इसे जायो आरो दालिखौ बांसिन जानाय जायो दा साननो थाङोबालाय दालियाबो मुलि होनाय आरो आलुआबोथ' मुलि होनानैसो बे माबानाय बहुत रोखोमनि मुलि होयो बहुत रोखोम माबायो दा बिदिनो उफाय गैया ओमफ्राय बिदिनो हाग्रानि माबा मैसुं मैगं खुदुना मेगं जारि मैगं अनथाइ बाजाब बेफोरखौ बांसिन जोङो बेबहार खालामनाय जायो बेफोरखौ ना मोनबा नाजों बिदि फुदुंनानै जायो जारिखौ दाउ बेदरबाबो बायदिसिनाबाबो जोङो बिदि फुदुंनानै जानाय जायो जारिफोरजों आरो अनथाइ बाजाबाबो जाजायो अनथाइ बाजाबाबो आलुजों लगायनानै भाजा एवनानै जायोबा गोथाव ओमफ्राय खुदुना होनोब्ला बेखौ जोङो बेखौबो संनानै जोङो जायो बिदिनो जोंहा ओंखामा खहाबलाबायो आरो दा बिदि बान्दा खबि फुल खबि बेफोरखौबाथाय जों बायाबो जायाबो बहुत मुलि होनाय माबानाय बेफोरो ओंखायनो गियो दा जोङो जानो ओमफ्राय बांसिन जोङो आरो नै दा आरो औवा मेवाइ ओंखारसिगोनना औवा मेवाइ ओंखारबा जोङो मा खालामो अनलाजों संनानै जायो जोङो आरो अनलाजों ओमफ्राय दाउ दिखुरा फिसा होदेरलायबायबाथ' गोथाव जाथारो जोङो बेदर सेदरखौनो नांलाया जासे बेफोरबायदिनो जोङो सङै खावै जानाय जायो आरो जाबायना